ना हांवें केन्ना खंयंची ग्रंथ किंवां कविता ही कोणा खातीर बरोवंक ना कारण म्हाका त्यो गजाली जमना सो हांवेन बरोवंक ना